जेनाकि भेलै नव पीढ़ी आ पुरान पीढ़ी आइ काल्हि केॅं जे जेनरेशन वाला लोकसभ छथि जेना नया पीढ़ीकेँ भेलथि हमर सभकेँ साउस जे रहथिन तऽ हमरा सभकेँ हमसभ जे एलियै तऽ हमरा सभकेँ साल भरि तक से आङ्गनमे झाड़ू नहि लगाबऽ देलखिन कहलखिन जे नहि केओ एतै तऽ देख लेत लेकिन आइ काल्हि केँ जे कनियाँ अबैत छै तऽ ओकरा से साउस कोनो काज लेल नहि मना करैत छै जेकि जे ओ सरियाकेँ रहतै हमरा सभकेँ साउस कहलखिन जे की कहै छै नीचाँ अबै छी घरसँ निकलै छी अहाँ एतेकऽ घोघ तानि लियऽ या अङ्गनामे केओ छथिन हमर जेठ छथिन या नहि छथिन ओहिसँ नहि मतलब छै लेकिन अहाँ एते कऽ घोघ तानि कऽ तहन घरसँ निकलू लेकिन आइ काल्हि केँ कनियाँ केँ कहियौ जे माथ पर साड़ी लऽकऽ निकलू तऽ नहि हमरा घोघमे नहि नीक लगैया चाहे गर्मीके महीना छै तऽ हमरा गर्मी लगैया माथ पर साड़ी लै छी तऽ ई तऽ नव पीढ़ीकेँ कनि टा नया परम्परा छै तऽ ओते लऽ कऽ हमसभ नहि चलि सकै छी कनि काल लए कनि झंझटो बुझाइया जे हम अपन बेटी पुतहुकेँ ई बात कहै छियैन तऽ नहि मानै छथिन लेकिन कनि काल लए नीको लगैया जे जो भले झन्झटसँ हटल छी तऽ ई सभ भऽ गेलै नया पीढ़ीके बात आ हमरा सभके छलखिन हँ तऽ साउस छलखिन हँ कोनो बात कहलथि तऽ कोनो अगर कहलखिन जे हँ ये एते आदमीकेँ नाश्ता बनेबै जब ओ नाश्तामे तरकारी केहन बनलै कि रोटी केहन बनलै ओ खाना जाबे लोक खेलकै परसेलै ताबे साउसकेँ मुँह देखैत रहै छलिये हँ जे हँ हुनकर मुँह केहन होइ छनि जे खाना नीक बनलै कि नहि बनलै लेकिन आइ काल्हि के लोक खाना बना लेत आदमी खाना खेलकै कि नहि खेलकै कोन ढ़ंगसँ भेलै से आइ काल्हिकेँ लोककेँ बात नहि छै इहो एकटा नीके छै जे हँ अपन खेनाइ बनि गेलै ओकरा कोनो झन्झटे नहि छै जे हँ लोक खेलकै कि नहि खेलकै हमरा सभकेँ ई सभ कनि देखऽ पड़ै छलए तऽ ई तऽ नया जेनरेशन के लोकके ई बात भेलै हमरा सभके एहन नहि छलए तऽ नया पीढ़ीमे आ पुराना पीढ़ीमे तऽ कनि ई सभ बात छै नहि छै एहन बात नहि छै